हमे आर तऽ बिहार बेगूसरायमे पड़ै छिए मिथिला मिथलाञ्चलमे छिए आओर इएह मिथलाञ्चले भाषा हमे आरके अधिकांश बोलै छिए ठेठी मेथी सब मिलैके बोलै छिए कोइ भी काज होइ छै कोनो किछु भी काज होइ छै तऽ इएह इएह भाषामे हमे आरके बात करै छिए बोलै छिए आओर जे भी होइ छै से इएहमे करै छिए एतनेगो हमरा आर मैथिली भाषा छै एहिमे कोनो रोजगार करै छिए तऽ इएह भाषामे करै छिए आओर अइसे बेसी आओर मण्डिओ आर जाइ छिए से करै छिए मण्डिओ आर हाटो बजार तऽ इएहसब भाषा बोलै छिए एनाहि इएह एनाहि बोललहुँ समझलक मे मैथिली भाषा मैथिलीमे छिए मैथिथिए भाषा समझै छिए समझै छै जे कहै छिए दै छै करै छै बजारो हाटके कएलहुँ तऽ हेँ